हा मां ॿाहिरि खुले में या कोठे ते बाग़ में वञी योगा कंदी आहियां मुंहिंजो मूंखे योगा करणु ॾाढो सु सुठो लॻंदो आहे मां पहिंजी साहेड़ियुनि सां गॾु या मंडल सां गॾु उन्हनि जे घर या कहिड़े खुले बाग़ में वञी योगा कंदी आहियां योगा करण सां असांजो सजो ॾींहुं सुठो वेंदो आहे शरीर में चुस्ती ऐं फ़ुर्ती बी रहंदी आहे जंहिंसां असांजे असांखे सॼो ॾींहुं कम करण में बी सुठो लगंदो आहे ऐं सॼो ॾींहुं असांजो सुठो ई वेंदो आहे योगा सां असांजे शरीर में में कंहिं बि बीमारी असांजे शरीर में प्रवेश कोन कंदी आहे न ई असां बीमार थींदा आहियूं योगा सां असां निरोगी ई रहींदा आहियूं